हाँ बोलिए जी जी दस बजे के बाद ही खुलता है नहीं उतने सुबह नहीं आता है तो मार्केट से है तो लेट जाता है ना तो थोड़ा दस बजे के बाद ही आएगा वो नहीं तो नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा दस बजे से पहले दुकान ही नहीं खुलता है तीन बजे किताब है सारा उपलब्ध है सब ग्रन्थ का आपको जितना भी किताब आइगा सारा सब मेरे पास उपलब्ध है हाँ स्कूल का भी हो जाएगा हाँ कौन स्कूल है सरकारी है कि प्राइवेट है कौन स्कूल है वह तो प्राइवेट वाला बहुत स्कूल ऐसा करता है कि वह अपना ही बुक कहाँ से छपवा कर मगवाता है पता नहीं वह सब अपना ही रखता है सर तो मैं अरे वह सब अपना अपना कहीं कहीं से बुक ऊक हाँ कोई स्कूल रहता है ना उसका बुक हम रखते हैं लेकिन सब स्कूल का नहीं मिलेगा प्राइवेट वाला का हाँ जेनरल नॉलेज हो जाएगा आपको कंपटीशन का भी सारा बुक मेरे पास उपलब्ध है हाँ जी के जी एस जितना भी है लीजिए कंपटीशन का जितना भी बुक है सब मेरे यहाँ आपको मिल जाएगा जी जी जी हाँ समस्तीपुर में है खपड़ेल मैदान से थोड़ा पश्चिम आइएगा हाँ इस पर ही हाँ यह नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए कर लीजिएगा आइएगा ना इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा हाँ तो जो किताब लेना होगा ना लिस्ट बना कर अपना लेते आइएगा सारा बुक मिल जाएगा मेरा भी हाँ यहाँ से लीजिएगा तो हम सब रहता है आपको लेस भी कर देंगे और तो बहुत ही कम है वो सब बच्चे क्लास का है तो आपको वैसे जेनरल दुकान में जाइएगा तो आपको बीस रुपया ले लेगा मेरे यहाँ आइएगा सब जी कॉलम नहीं है सिर्फ़ किताब कॉलम नहीं कॉलम कॉपी नहीं है सिर्फ़ किताब है हाँ किताब जो लेना होगा गणित का हो या कम्पटीशन का हो चाहे सरकारी स्कूल का हो जो कि प्राइवेट किताब दी है प्राइवेट स्कूल का भी किताब है कान्टैक्ट में है ठीक है आइए तो हम थोड़ा हम भी निकलेंगे ठीक है आइए आइए